आमच्या गांवान चडशीं अशीं बायलां मेळ्ळीं जाल्यार फुगडी घालता जी चवथीक कर घालतात फुगडी घालतात मागीर शिगमो आयलो जाल्यार शिगम्याचो डांस वेगळो करतात मागीर दांडिया आयली जाल्यार दांडियेचो डांस वेगळो करतात सो पोपुलर चडसो आसा आमच्या गोंयान म्हटल्या जाल्यार फुगडी धालो आमचो कल्चर असो जो आजुनूय लोकांनी बाळगिला कोण असो करना अशें ना आमच्या गांवान आजुनूय आसात देवाच्या नांवान कांय आसेना तें आजून आमी अशे घालतात देणगी देखणीय म्हणून डांस आसा तो आतां न्यू वर्जन तो हेजो फुगडेचो देखणी अशें देखणी हो कोळी लोकांचो असो डांस तो कल्चरल डांस गोंयचो आनी फुगडी बी हो सारको कल्चर असो तो म्हणजे बायलां चवथीक सामकी रांदून बिनून जाम जाल्लें आसता सो तेंकां एक आनी उत्साह हाडपाक फुगडी घालतात चवथी कडेन आनी धालो हो तें एक देवाचे त्या एक म्हयनो आसता कसलो म्हयनो तो जेनवरीन एक म्हयनो येता त्या म्हयन्या तो घालप धालो त्याच टायमार असो घालतात तो आनी फुगडी धालो मागीर दांडिया मागीर शिगमो हे हे त्या त्या टायमा त्या त्या सिजनान केल्लो आस करपाचो आसता आनी तशेंच करतात आनी अशें तेका भेदभाव बी ना दादले बायलां सगळीं मेळून भुरगीं बी सगळीं मेळून करतात आनी आपले तें गांवचे कल्चर कितें ते फोलो करतात धाल्यान अमके दिसा अमके अमक्यात घरांतल्या लोकांनी येवपाची आनी थंयसर ती बायलां मेळून आपलें सगळें दुख्खय सांगतात सुख्खय सांगतात आनी मजेन अशी आसतात बरी न्हेसून बी योन